नमस्ते से बोल रहे हें क्या आप ये कह रहे थे वो जैसे आपके पास बुक करना था गाड़ी लखनऊ लखनऊ के लिए तो जो प्रसिद्ध जगह हें घूमने के लिए कितना लगेगा आप हँ ऐतिहासिक चीज़ें जो हें घूमने के लिए कितने लगेंगे वही आठ लोग हें लेकिन वही फॅमिली रहेगी उसमें आठ लोग हें हम लोग और या ऐसी ऐसी वाले में कितना लगेगा जो हे होटल रुका जाए मिलाके खर्चे कितना आजाएगा

हाँ हाँ हँ तो कितने लग जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा बता रहे हें लेकिन नहीं तो

नहीं तो सब कुछ जोड़ के बताइए एकबार न कितना लेंगे पचास हजार कितना इकतालीस हजार कितना आठ आठ छके अड़तालीस हजार हो रहा है अड़तालीस हजार देना पड़ेगा आपको

नहीं नहीं

नहीं काहे नहीं उ खाएगा भाई साथ में जाएगा तो खाना भी पड़ेगा न उसको भी खिलाना ही पड़ेगा नहीं लखनऊ ही घूमना था

चलिए ठीक है जहाँ जाना रहेगा बताया जाएगा इधर उधर

और नॉन ऐ सी वाला कितने का हे कितना लगेगा उसमें

चलिए ठीक है तब ठीक है बताएंगे ठीक है ओके